जि'यां कि तुसें गी पता जेल्लै अस निक्के होंदे हे जेल्लै साढ़ी मम्मी रुट्टी पकांदी हियां ओह् जेल्लै फुलके पकांदे हे ओल्लै असें कश बेही जाना उंदे कि असें गी बी आटा देओ बेलन लेनी असें बी बेलदे हे ओह् बी असे तवे पर पाना निक्का निक्का इ'यां आखदे कि अस जाच सिक्खै ने लेकिन हून जेह्ड़ा हून जेल्लै अस में हून अपनी गल्ल करां हून जेल्लै एह् टाइम ऐ कि अगर असें में हून केह् गल्ल सनांऽ तुसें गी अगर में रुट्टी बनाई पैह्ली बारी जदूं तुं'दे कन्नै झूठ केह् मारना हा पैह्ली बारी में बनाया हा मुर्गा मुर्गा जेल्लै में बनाया भई कि'यां जाच सिक्खी इ'यां गै सिक्खी भई मम्मी साढ़ी बनांदी ही बनांदे ते जेल्लै ओह् रुट्टी बनांदे हे ते ओह्दे कन्नै अस बेही जंदे हे ते बैठे दे होंदे ते दिखदे रौंह्दे हे कि केह् करना लेकिन जेल्लै में ओह् मुर्गा बनाया पूरा अपना उं'दे कोला दिक्खै दा भई कुसै ने निं आखेआ कि फलाना कम्म कर ते बंदे गी दिक्खियै बी पता चली जंदा कि केह् करना केह् नेईं जेल्लै कि में ओह् मुर्गा बनाया में मतलब कि जेल्लै ओह् घरें आह्लें खाद्धा सारें खाद्धा सारें पसंद कीता सारें लून पाया मर्च पाई हल्दी पाई इक इक बारी गै पाई केईं होंदे ना पैह्लें पांदे लून भी उप्परा पांदे कि घट्ट ऐ बद्ध होई दा ऐ लेकिन मेरा आखना ऐ कि जेह्ड़ा मेरा रुट्टी बनाने दा मी बड़ा गै स्हेई बड़ा गै शौक ऐ फलानी चीज बनाने दा घर में हून एल्लै में अपनी गल्ल करां ऐल्लै जेल्लै अजें में कल्ल बी इक डिश बनाई कल्ल बी में इक डिश बनाई मतलब कि तुस मन्नो कि लॉकडाऊन हा लॉकडाऊन दी गल्ल सनान्ना में जेल्लै हा लॉकडाऊन ओल्लै केह् कीता ते बाह्रा ते किश थ्होंदा निं हा खानै गी बाह्रा दकानां बंद हियां सबकिश बंद हा में केह् कीता घर में फोनै ई दिखदा रौंह्दा हा ते ओह् फोनै ई सबकिश लब्भी जंदा अजकल कि केह् चीज कियां बनांदे में घर गोलगफ्पे बी बनाए ओह्दी भी चटनी दा निं पता लग्गै चटनी बी में यूट्यूब परा दिक्खी ओह्बी ओह्दे परा दिक्खी कि'यां बनांदे कि'यां नेईं पर ओह्बी मेरा मन्नना कि मिगी रुट्टी बनाना बड़ा गै स्हेई लगदा मेरा जेह्ड़ा इक एक्सपीरियंस ऐ रुट्टी बनाने आह्ला ओह् मिगी बड़ा गै स्हेई बड़ा गै तरीकै दा आई जंदा इक रुट्टी बनाना बहुत गै शैल लगदी